हम घर में बैठ कर रहते हैं सिलाई उलाई चलाते हैं मसीन सल रखे हैं सिलाई उलाई करते हैं गाँव के दो चार आदमी नाता है कपड़ा उपरा सिलाते हैं वह भी नहीं हुआ तो वह काम अगर बंद हो गया तो सुइटर उइटर बुनते हैं स्वेटर उटर बुन उन कर गाँव में भी बेच लेते हैं नहीं तो बाज़ार उजार में भी बेच लेते हैं और क्या करें इसे घर में बहुत सारे काम है वह भी करते करते घर में क काम नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और यही सब काम करते सिलाई बुनाई बाज़ार में जाकर बेचिए घर में बहुत सारे काम है इसी को ध्यान उयान करते हैं वह सारे सिलाई उसन करे सूइटर हुआ सिउटर मोफ्लर हुआ मोफ्लर पैर पोंछने वाला चटाई हुआ चटाई हुआ खेंडा हुआ उसको गुदरा बिनते हैं हर कुछ जो काम होता है सब मेहनत की तरह करना चाहते हैं घर पर बैठ के क्या ही एक रुपया इनकम नहीं होता है तो कितना बैठ कर रहें सारे काम करना पड़ता है हमको सारे काम करते ही रहते हैं और क्या करें और घर के टब तब छोड़ कर भी कमाने के लिए कोशिश करते हैं बाजार में भाई कोई काम ऐसे हो मेहनत वाला मेहनत वाला काम करना चाहते हैं हमारे घर के आदमी भी कहते हैं अगर मेहनत के काम करना अच्छा है तो अच्छा ही करते ही रहते हैं घर पर बैठना पसंद नहीं करते हैं और क्या करे यहाँ वहाँ बैठने से किसी के पास रहने से कोई फ़ायदा नहीं है अपना जीवन में अपना काम कीजिए मेहनत कीजिए लाभ उठाइए घूमने से कुछ नहीं होता है ऐसे सूटर हुआ कपड़ा हुआ बलोज हुआ पेटीकुट हुआ और पेटीकोट बलोज हर चीज़ें मने नामे चीज़ को सिलाई बुनाई करते ही रहते हैं बैठे रहते हैं और इसके बाद हर काम कुछ न कुछ कुछ न कुछ हम करने ही के लिए सोचते हैं लेकिन बैठना नहीं सोचते हैं काहे से की बैठना हमको पसंद ही नहीं है कहीं भी जाए कहीं भी क लाभे के को कोशिश में रहते हैं कि लाभे का काम करे लेकिन कहीं बैठ के ना रहें और क कहीं भी नहीं रहन बैठना चाहते हैं कहीं भी मेहनत मज़दूरी के चक्कर में लगते हैं कहीं पर जा के कहीं मज़दूरी मेहनत करें यह दो पैसा आए बैठ कर क्या होता है इसके लिए सारे मेहनते में लगल रहते हैं कहीं बैठना नहीं चाहते हैं हर एक ऐसा काम है स सारे काम करते ही रहते हैं बैठना हमें एक मिनट भी नहीं चाहते हैं घर में को काम को ध्यान से मतलब नहीं रखते हैं जहाँ हुआ क कुछ भी हुआ पापड़ बनाते हैं तिलौरी बनाते हैं सब बनाते उनाते रहते हैं सब बगल घुर फिर के बाज़ार में बेच लेते हैं लेकिन घर पर नहीं रहते हैं घर से दो बात सुने उसके लिए गम नहीं है लेकिन अपने मेहनत को ध्यान करते हैं कभी भी घर पर नहीं रहते हैं अगर पापड़ हुआ चाहें तिलौरी हुआ चाहे कि जो कक जो कुछ भी हुआ हर चीज़ बनाते हैं कोई कहाँ एक कंपनी में हो किसी को मज़दूरी हो किसी को रोज़ हो वहीं पर काम करना ही सीखना ज़रूरी है मेहनत जीवन में बहुत आगे बढ़ कर काम देता है पीछे ब अपना बैठना अच्छा हमें नहीं लगता है नहीं गार्जियन को पसंद नहीं है जो तू बैठल रहा घर में बहुत सारे काम को छोड़ कर भी हम लेकिन फिल्ड में निकलते हैं काम धंधा करते ही रहते हैं कहीं पर बैठना नहीं पसंद करते हैं और कह पाते हैं कि बैठना अच्छा लगता भी नहीं है और क्या करें सिलाई बुनाई हर चीज़ करते ही रहते हैं कहीं पर रुकना नहीं पसंद करते हैं हर जितना सिलाई बुनाई हो सूइटर हो मोफ्लर हो टोपी हो और जेन्स के हो लेडीस के हो सिउटर टोपी मोफ्लर है ना कि यह सब बुनते ही रहते हैं इस्काफ हुआ लेडीस सूटर हुआ हर चीज़ बुनते ही रहते हैं पैर पोंछने वाला चटाई हुआ हर चीज़ पोंछते रहते घर ही पर रहना पड़ता है घर पर रह कर भी सारे मेहनत हम करते हैं बुनाई उनाई कपरा सिलाई बाज़ार में भी जा कर बेच लेते हैं कोई दुकान में भी जा कर पहुँचाते हैं कोई ब बाज़ार हुआ पेठिया हुआ वहाँ पर भी जा कर बेच लेते हैं बैठना हमें पसंद नहीं हैं कोई काम मिले वह काम को हम मेहनत से करना चाहते हैं बैठना नहीं पसंद करते हैं इसके लिए हमको कोई प्रवाह नहीं हमारे कोई काम अगर घर पर नहीं हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है सिर्फ़ मेहनत के चक्कर में हम लगते हैं लेकिन घर पर नहीं बैठे रहते हैं